सरकार से कृषि के लिए नया बिजली कनेक्शन इस प्रकार मिलता है किसानों को कि उन्हें पहले वहाँ कृषि किसानों लोगों को बिजली विभाग में जा के वहाँ से उन्हें एक आवेदन पत्र लेना होता है आवेदन पत्र को उन्हें पूरा भरने के बाद उसके साथ जो उन्हें जरूरी दस्तावेज देने होते हैं जैसे कि उनका जाति प्रमाण पत्र उनका पट्टे का विलेख होने देना होता है एक शपथ पत्र देना होता है और उनको जरूरी दस्तावेज में उनको उनका पहचान पत्र देना होता है और भी और जहाँ पे उन्हें बिजली का कनेक्शन चाहिए वहाँ उस जगह का उन्हें एक नमूना या स्केच देना होता है और जो उसके साथ जो अन्य जरूरी जो दस्तावेज है वह सभी उनको इस आवेदन के पत्र के साथ उन्हें लगाना होता है और इसके बाद जब उनको बिजली कनेक्शन दे दी मिल जाता है पर बिजली की कटौती के कारण किसानों को जो इन समस्याओं को जो सामना करना पड़ता है उनमें यह है कि जब बिजली की कटौती होती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनसे से जो बार बार बिजली कटौती होने से उन लोगों में आक्रोश भी आ जाता है किसानों की यह समस्या रहती है कि बिजली बंद होने से कृषि पंप और उससे उनको बोरिंग से उनको पानी नहीं मिल पाता है जिससे उनको सिंचाई में उनकी समस्याएँ आती हैं इसके बाद अधिकारी को फिर ये उनके पास जाते हैं पर फिर भी जो उनका कनेक्शन जो उनका बिजली कनेक्शन चालू नहीं होता तो उसके लिए उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार बिजली में उनको कम वोल्टेज का सामना भी करना पड़ता है और इसके लिए कई बार किसान लोग आंदोलन भी कर देते हैं इसके साथ भी उनको किसानों को कई कई किसानों को कई खामियाजा भी भुगतना पड़ता है जिले में मौसम के अनुसार उनकी जो फसलें उनकी जो फसलें होती हैं उनमें पूरी तरह से सिंचाई नहीं होने के कारण उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर पूरी पूरे रूप से उन यहाँ पर नहरे और नदियाँ नहीं है जिसके कारण उनका फसलों में पानी देने में काफ़ी समस्या आती है और इसके साथ ही इनकी खराब बारिश या मौसम के कारण किसान लोग वैसे ही इन इसमें फसलों को पूरे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ऐसी काई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है